हमरा अरके भाषा जे छै नऽ बहुत मीठ्ठा छै बहुत नीक छै बहुत नीक लागैत छै सुनयमे सुन्दर लागैत छै सुतिके उठिके सुबह साउस ससुरके गोर लागैत छियै सुबहमे उठिके साउस ससुरके गोर लागैत छियै तकर बाद मुँह कान धोयके फूल लोढ़य जाइत छियै फूल लोढ़िके आबै छी तऽ फूल भवनमे राखय छियै प्रणाम करय छियै तकर बाद झाड़ू लेलहुँ अङ्गना घर बहारि सोहारिकऽ चूल्ही चौका केलुँ खाना बनेलुँ साउस ससुरके खाय लऽ देलुँ अपना खेलुँ बाध बन गेलुँ धान रोपय लऽ ओतयसँ एलुँ फेर अङ्गना घर बहारलुँ चुल्ही चौका केलुँ खाना बनाइके खाना खुआके सभकेँ साउस ससुरके अपना आदमीके बाल बच्चा नीकसँ मीठा बोलीसँ बाल बच्चा नुनु रे एने आ या बाउ रे एने आ माँ खाय लिअ पापा खाय लिअ इहो बोलि सकैत छै अपना भाषामे माइयो कहि सकैत छै पप्पो कहि सकैत छै